हांव नागम्मा ओसमनी उलयतां म्हाका सिंगींग आवडटा डांस आवडटा आनी म्हाका आवडटा हें शिंवपाक बी कितें जालें म्हजें हांव सिंगींग आवडटा म्हाका हांव इस्कॉलान आसताना म्हाका अशें अशें ग्रुपान बी आमच्या सिंगींग आसता तातूंत हांव वयतालें कॉम्टिटिशन आसतालें तातूंत म्हाका सर सर म्हाका पयली म्हाजें नांव घेतालो आनी म्हाका सिंगींग पयलींच्यान खूब आवडटा अजून मजून हांव काम करतां घरांत काम करता आसतना हांव अशें पिक्चरचें सोंगां बिंगां अशें रिकॉडी म्हणितूत काम करता म्हाका ते रिकॉडी खूब आवडटा आनी म्युजीक आसली काय म्हजें मागीर काम कशें जाता म्हाका कळाना सुद्दां ना आनी म्हाका म्युजीक खूब आवडटा मना पासून आवडटा आनी कितें जालां म्हाका हें आवडटा डांसूय आवडटा पण डांस क्लास हांव करूंक सोदतालें इस्कॉल शिकताना पण डांस क्लास म्हाका करूंक मेळूंक ना की गरीब परिस्थिती आनी डांस क्लास तेन्ना तितलें हें नासलें डांस आवडटाले म्हाका पण आतां आनी आन डांस बी आमचें गेदरींग आसतालें स्कॉलान न्हू तेन्ना हांव गेदरिंगांत बी भाग घेतालें डांसाचेंच आनी तेन्ना आवडीन एक करतालें मन म्हजें मनाक शांत जाता तशें कितें तरी करतालें आमी डांस बी डांस बी आसले काय मागीर हांव अशें अजून पसून आमच्या महिला मंडळान केन्ना प्रोग्राम आसता कितें आसता तेन्ना आमी डांसाचे प्रोग्राम बसयता आनी आमी ते एक सर आसा आमचो तो मागीर येवन आमकां शिकयता दांडिया गरबा तसले आनी अशें म्हाका खूब आवडटा आमी दांडिया गरबा बी करतालीं आनी कितें आसा म्हाका शिंवण आवडटा शिंवण क्लास म्हणजे कितें हांव लोकांचें घेयना शिंवण क्लास केला हांव दोन तीन फावटीं शिंवण क्लास केला आनी शिंवण क्लास म्हाका खूब आवडटा हांव शिंवता म्हाजे ड्रॅस शिंवता म्हजे ब्लावज शिंवन घेता आनी घरांत कितें बारीक बारीक उशाचीं कवरां बारीक बॅडशिटां जावं आनी कितें शिलाय मारपाचें आसा चेडवां चेडवाक कुर्ता बिर्ता तांचे ऑल्टर करता आनी शिंवणीचें खूब काम नासता आनी शिंवता हांव टायम मेळटा मेळटा तशें हांव कामार आसता पूण घरा वयता वयतकूत मागीर घरातलें कामां करून मागीर तें शिंवपाकूय बसता हांव म्हाका शिंवणूय आवडटा आनी अशें दीस बेकार घालयना हांव शिंवणीक नाजाल्यार आनीक कितून कितून तकली घालीत आसता आनी शिंवता घरांत टायम मेळटा तशें हांव शिंवत आसता बॅडशिटां जावं आनी किदें कप बारीक बारीक आसतात न्हू घरान आनी भाव बी केन्ना आपले पॅण्टी दिता कितें शींव म्हुणून ते दी शिंवता आनी टायमपास जाता म्हाका म्हाका शिंवण आवाडटा पयलींच्यान पयलीं पासून हांव शिंवण क्लास केला आनी शिंवण आवडटा म्हाका शिंवण क्लास केला आनी शिंवताय